नमस्ते मैम

हाँ मुझे कूलर चाहिए था मैम अरे कितने लीटर तक आपके पास होगा कितने कितने में और इसमें से सही कूलर का दाम बताइए अच्छा चलो हम मान रहे हैं जैसे बारह हज़ार का जो कूलर है उसमें मतलब हवा सही देता है ठंड देता है या मतलब उसका कैसे वह हम है जैसे हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि उसमें सही हवा आती है या ठंड सही से महसूस होतइ है बताइए इसके बारे में हमें

अच्छा मतलब जैसे जितना पैसा लगेगा उसी हिसाब से उसका काम रहेगा है ना

अच्छा चलो हम मान लेते हैं पंद्रह हज़ार वाले कूलर में इतनी वह है तो यह बताइए हम उसे किस तरह से सेफ्टी रख सकते हैं जिस से वह सेफ्टी बनी रहे

अच्छा अच्छा

अच्छा और यह दस हज़ार वाला कूलर कूलर जो है यह इसमें

मतलब इसमें कितना मतलब वह है कमी महसूस होता है जैसे जैसे आपने बताया पंद्रह हज़ार कूलर के बारे में इतना फायदा है कि इसे हम रखते है सेफ्टी से अगर रखेंगे तो अच्छे के अच्छे बने रहेंगे और हमें अधिक समय तक यह हमें लाभ उठाएंगे इस कूलर का तो इसे आपके बारे में जैसे उतना बजट हमारे पास नहीं है जैसे हमारे पास दस दस या छः हज़ार या दस हज़ार है बैलेंस तो हम उतने में ही लेना चाहते हैं तो यह बताइए कि उनमें दस हज़ार में आप छः सात हज़ार में कौन सा सही वह है कूलर ठीक है चलो ठीक है मैम आप कल लेकर आना ठीक है नमस्ते मैम